मूंखे नासिक शहर जाम वणंदो आहे ॿारनि खे जीअं स्कूल मां छुटी मिलंदी आहे त असां टे ॾींहं उते रहण वेंदा आहियूं साल में ॿ दफ़ा वेंदा आहियूं नासिक में गोदावरी नदीअ में सनानु करण में ॿारनि खे ॾाढो वणंदो आहे शाम जो गोदावरी नदीअ जे किनारे ते वेही असां आरिती ॿुधंदा आहियूं ऐं ॿार ॿेड़ीअ में चकर खाईंदा आहिनि नासिक में सीता गुफ़ा ॾाढी मशहूरु आहे उते मुक्तीधाम आहे भक्तीधाम आहे पंचवटी आहे त्र्यंबकेश्वर आहे वनी देवी माता यो मंदरु आहे तपोवन में गऊशाला आहे जिते हज़ारे गांहियूं आहिनि उन्हनि जी शेवा थींदी आहे सोमेश्वर जो बि हिकु मंदरु आहे वनी देवी माता जे मंदर में वञण लाइ चारि सौ सठि ॾाकिणूं चढ़िणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं त्र्यंबकेश्वर में शिव भॻवान जो ज्योर्तलिंग आहे उहो बि ॾाढो मशहूरु आहे हुते वञी दर्शन कंदा आहियूं त्र्यंबकेश्वर नासिक खां चालीह पंजाह मिंट लॻंदा आहिनि